हेलो हँ से मधेपुरामे सिङ्गलामे छै मन्दिर आओर छै बनल सिँहेश्वरमे पूजा आओर करा कोना करबै आओर छै हँ हँऽऽ नहि तऽ हमे कहलिए हेबे पुजबै ले चाहै रहिए से पूजा पाठ करैके लिए घुमै फिरै ले अँए हँ मधेपुरेमे छिए हँ हँ हँ अँ तऽ अहाँ पुजारी छिए ने सिँहेश्वरके मन्दिरके आँए तऽ हँ हँ हँ तऽ तऽ ठिके छै तऽ करै दिऔन गे तकर बाद एतहु मधेपुरोमे छै कोनो मन्दिर मधेपुरोमे छै कोनो मन्दिर हँ सिँहेश्वरवाली सिँहेश्वरवला नामी गामी छै बहुत भयङ्कर मन्दिर छै सएह ने उँ तब तऽ ओतहुके मन्दिर ठीक ने रहतै छोटमोटवलामे ठीक रहै छै छोटमोटवलामे जाए हेतै कोइ कोइ नहिओ जाए हेतै ओतए तऽ सबेदिना रहै छै मेलाके मेले लागल हाँ पुरि गेल तीन मिनट तीन मिनट पुरि गेल अँए कतेक कम अइ यौ साहुल छिए तिरिआइ हँ घुमिए फिरि लेबै कहलिए तऽ हँ घुमिए फिरि लेबै दोकाने दौरी हुँ ठिके छै नहि पूजा पाठ करैके बाद तऽ लोक खान पिअन करबे ने करै छै नहिए लागल हँ